हमको सबसे पहले यह लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को उपयुक्त जीवनसाथी प्राप्त करने में समस्या का बहुत सामना करना पड़ रहा है सबसे पहले तो लोग ग्रामीन क्षेत्रों को छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और वहाँ पर जा कर के कुछ धंधा वगैरह करते हैं और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो हमारे देश में जो लिंगानुपात है वह बढ़ता जा रहा है भ्रूण हत्या ऐसे बहुत सी कुप्रथाएँ जो चल रही हैं जिससे युवा पीढ़ी को उपयुक्त जीवनसाथी प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है